असांजे शहर जे आसपास गांव जे हुनमें नंढे नंढे अस्पताल हुजणु खपनि ताकी हिकु कसबे खो थोरो परे हुननि खे शहर जे ॿाहिरि इलाज करण लाइ न वञिणो पए नंढियूं नंढियूं बीमारियूं हुते ई ठीकु थी वञनि ताकी शहर जी भीड़ में बि हुनखे परेशानी खो बचण लाइ मिले घर जे पास में हूंदी त सभु माण्हू पंहिंजे इलाज कराए घर समय सां पूजी सघंदा आहिनि ऐं परिवहन बि सुठी तरीक़े सां आसपास में स्टापेज हुजणु खपे ताकी हुनखे वधीक पंध न हलिणो पए समय सां हुनखे सवारी मिली वञे ऐं वापसी में बि उनखे समय सां मिली सघे ईअं चीज थियण सां ग्रामीण या शहर जे हर माण्हूअ खे थोरे सुठो लॻंदो त सरकार जी मदद पाए करे बि हो ख़ुशि थींदा